میرے میں جو کتابوں کا مطالعہ کرا ان کتابوں میں تو کتاب کا نام ہے دیوتا اور اس کتاب کے مصنف ہیں محی الدین نواب حقیقی نام ان کا محی الدین تھا لیکن بک ان کی عرفیت نواب تھی وہاں ان کے نواب بولتے تھے اور وہ مدراس سے وابستہ تھے پارٹیشن کے بعد پاکستان چلے گئے ایک پاکستان کے مشہور مصنفوں میں سے ایک ہے اور اسلم راہی یا پھر اسلم ابن صفی کے بھی جو ہے یہ بھی مصنف گزرے ہیں یہ لوگوں کے جو ہے کتابیں اچھے مشہور ہیں اور کافی دلچسپ ہے لیکن جہاں تک میرا سوچ ہے میرا پسند جو ہے یہ کتابیں پڑھنے میں کافی جو ہے انٹرسٹ یہ اس لئے کہ یہ نواب محی الدین نواب صاحب مصنف ابھی باحیات نہیں ہیں ان کے کتابیں کافی جو ہے انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے پڑھنے میں کافی جو ہے ایک کچھ سیکھنے کو بھی ملتا اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا محی الدین نواب صاحب مرحوم اللہ ان کو جنت عطا کرے